मैंने फिलहाल में जो रेडमी का फ़ोन लिया है वो उसमें मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है उसके जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छी कम से कम दौ से ढ़ाई दिन तक चलता है जो की मेको पहले नहीं मिल पा रहा था इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेरे पहले के कैमरे के तुलना में और अगर मैं बात करूँ इसका इस्पेस इस्पेस मे को काफ़ी हद तक अधिक मिला है और इसमें अगर मैं देखता हूँ कि जो मेको हैंगिंग की प्रॉब्लम आती थी मेरे जो पहले का सेट होता था तो इसमें मुझे इसकी अच्छी सबसे अच्छी चीज जो मिला है वो यही है कि ये बिल्कुल भी हीट नहीं करता है और बिल्कुल भी हैंग नहीं होता है